कुटुंबा वांगडा असो बड्डे सॅलब्रेट करतासतना कॅक कट करतात आमी ना जाल्यार अशें करता आमी म्हळ्यार घरा कडेन घरा कडेनूय करता केन्ना केन्ना केन्नाय भायरूय वयता सो आमी आमी सेपरेट सगळे म्हाजे काका बीन सगळे सेपरेट रावता सो ते तेच दिसांनी अशें एकठांय येवपाक मेळटा सो भायर भोंवपाक वयता ना जाल्यार अशें पूल पार्टी बीन तशें करतात आनी सपोज जर कितें बारीक अशें आसा जाल्यार जेवपा वयता भायर ना जाल्यार घरा कडेनूय करता आतां मम्मीलो बड्डे आशिल्लो गेल्ल्या म्हयन्या सो आमी घरा कडेन कॅक कट केल्लो तेज्या नंतर म्हाजोय बड्डे आशिल्लो आमी तेन्ना भायर गेल्ले अशें भोंवपाक आतां आमी काकाचो बड्डे आसतलो तेन्ना तेन्नाय परत भोंवपा वचपाचे सो आमी अशें सॅलब्रेट करतात चडशीं आमी घरा कडेनूच करता कारण घरा कडेन आमी सगळे एकठांय अशें आमकां टायम स्पेन्ड करपाक मजा येता सगळ्यांक आमची सगळीं म्हाजी भयण ती बी शिकपाक दुसरे कडेन आसता सो तें सगळ्यांक आमकां एक कडेन सगळे एक कडेन मेळटा आनी आमगे टायम स्पेन्ड बरो जाता सो तेक लागून भायर गेलो जाल्यार भायर सगळे एन्जॉय करपाक तें वेगळें आसता आनी घरा कडेन करता तें वेगळें आसता सो सगळ्यांलो आपल्याली सगळीं कामां आपल्याली वेगळीच मजा आसता भायर गेल्यार तीय मजा आनी घरा कडेन केल्यार तेंय मजा सो गेल्ले वर्सा म्हागेले काकालें चेडवालें लग्न आशिल्लें सो लग्ना कडेन आमी सगळीं एक कडेन जाल्लीं सो एक जाल्लीं आमी मजा केली मागीर तेन्नाय भोंवपा गेले भायर जालें अशें अशें आसा आमचें आनी आमी वर्सान वर्स एक पूल पार्टी करतात कारण मे मे म्हयन्याचे एक सगळे कोण गोंयकार आसा ते सगळे एक जातले आनी सगळे टायम स्पेन्ड करपा मेळटले एक मजा जातलें एन्जॉयमेंट जातलो म्हूण वर्सान एक पूल पार्टी करता आनी अशें एक दोन वर्सांनी बी एक टूर आसता सो सगळे फेमिली जोयन आमगेली एक कडेन वयता एक डेस्टिनेशन सिलेक्ट करता आनी भोंवपाक वयता